मूंखे फिल्मनि ॾिसण जो ॾाढो शौक़ु आहे मां लॻभॻि जेके फिल्मूं अचनि पहिरियों त ॾिसनि त वियासीं त हुन में ई अमिताभ बच्चन जूं फिल्मूं उहे ॾाढियूं वणंदियूं उन जे डायलौग्स फाइटिंग उन जी करण जी रीति ऐं ये सभु मूंखे ॾाढो पसंदि ईंदो हुओ इन खां सवाइ मूंखे ऐं रामायण जे पात्रनि में अरूण गौविंद दीपिका इन्हनि जा अॼु बि चरित्र ईअं जेके कंदा आहिनि त रोल उहो ईअं लॻंदो आहे की हूबहू हुननि जो मतिलबु करे रहिया आहिनि जेका एक्शन उहा सचो लॻंदी आहे अॼु बि उन्हनि जो चहिरो असांजे साम्हूं ऐं राम जे रूप पे ऐं सीता जे रूम में ईंदो आ्हे राम जी जेका मुश्क ॾेखारींदा आहिनि उन में सादगी ॾेखारिंदा आहिनि अने जेको चहिरो उन जो रखियो अथऊं ईअं लॻंदो आहे की सच में बि अॼु अख़ियुनि जे अॻियां राम जे रूप में ई ॾिसण में ईंदो आहे महाभारत में जीअं त भीम एॾो लंबो चौड़ो आहे जीअं असली मतिलबु हिननि जो रोल अहिड़ी रीति कयल आहे की जीअं उन्हनि जो कुझु बि असांजी अखियुनि सां ईअं ई लॻंदो आहे की ईअं अॼु थी वई आहे हूंदा